खेल जे छै से जीवन शैलीमे सबसँ बड़ा योगदान दै छै जेकि आदमी सब जे छै से टाइम टाइम पर खेलतै तऽ ओकरा लेल काफी जादा बढ़िआँ छै हर समय जे छै पढ़नाइयो बहुत बढ़िआँ बात नहि छै हर समय जे छै से टाइम टाइम पर आदमीके खेलबाको चाही काफी कोनो भी एजके व्यक्ति होइ ओकरा लेल खेलनाइ काफी जादा जरूरी छै आदमीके खेललासँ काफी जादा संतुलन शरीरके बनल रहैत छै आओर शरीरके जे छै से विकास जे छै से बनल रहैत छै खेलके साथ ही आदमी जे छै से बहुत आगे तक पहुँचै कऽ कोशिश करैत छै साथमे खेल जे छै से हर व्यक्तिके लेल जरूरी छै बच्चा होइ या बुड्ढा आदमी खेल जे छै से हर जे छै गाँवके आदमीके खेलबाक चाही आओर जे छै शारीरिक जे छै से शरीरके जे छै से संतुलन बनल रहैत छै खेल कऽसँ अहाँकऽ शरीरके जे छै से जे छै से बढ़िआँ बनबा बनल रहै छै खेलसँ अहाँकऽ शरीरके फिटनेस बनल रहैत छै मोटापा जादा नहि होइत छै खेलसँ मान मानसिक संतुलन बनल रहैत छै खेल खेल हर व्यक्तिके लेल खेलबाक चाही चाहे लेडीज होइ या जेंटस होइ या बच्चा होइ खेल हर आदमीके जे छै से दूसरो आदमीके कहबाक चाही कि दूसरा खेल सकै आओर खेललासँ जे छै से केओ आदमीके जे छै से कमी नहि होइत छै खेललासँ एक दूसरेसँ बढ़िआँ होइत छै आओर खेललासँ एक दूसरेके बढ़िए प्रदान होइत छै हर आदमीके जे छै खेलसँ जुड़बाक चाही ओहि खेलसँ आदमी कऽ अच्छा पहुँचैत छै स्कोप होइत छै हर बच्चा हर गलीमे हर मोहल्लामे जे छै से खेल खेलनाइ जरूरी छै चाहे कोइ भी खेल होय आदमीके हर आदमी जे छै अपन अपन अनुसार खेल खेलैत छै केकरो अलग अलग अपना चीजमे जे छै से अनुभव होइत छै खेल कऽ जे फेर जे आदमीके जे जहए चीजमे जे से नीक लागै ओएह चीजमे आदमी खेलेके प्रआस करैए आओर खेल जे छै से हर व्यक्तिक लेल जरूरी छै ताकि हर जे छै से बच्चा सबके आगे बढ़ै कऽ कोशिश करतै खेलमे जुड़ल रहतै हर आदमीके जे छै से खेलसँ बढ़िआँ प्रभाव होइत छै खेलसँ कोनो चीजके नुकसान नहि होइत छै भली भाँति काफी जे छै से हर आदमी कऽ सहयोग होइत छै जे खेलमे जे छै से नीक लगैए जे नीक लगै तऽ टाइम टाइम पर खेलैत रहि जे टाइम टाइम पर खेली टाइम टाइम पर जे छै से हर कामसँ खेलैत रहि हर जीवन कालमे खेलनाइयो एक जे छै से बहुत बढ़िआँ बात छै खेलनाइ एक गलत बात नहि छै जे खेलसँ जुड़ल रहि कऽ आदमी बहुत बढ़िआँ बात छै खेलेके खातिर आदमी जे छै से एक दूसरेसँ दूसरा जगह जाइत छै खेलेके लेल काफी ओकर जे छै से शरीरके संतुलन बनल रहैत छै आओर दिनचर्या भी बढ़िआँ जाइत छै खेलके माध्यमसँ खेल जे छै से कोइ खराब चीज नहि छै आदमी कऽ एहिसँ बहुत बढ़िआँ आदमीके जे छै से प्रभाव पड़ैत छै शरीरके लेल आओर ई खेल जे छै से एक दूसरेसँ जे प्रोत्साहनो करैत छै एक दूसरे आदमी खेलतै आ खेलनाइ एक खराब बात नहि छै आओर जतेक भए सकैत छै आदमी एक दूसरेसँ बतेबो करैत छै की भाइ खेलू आओर आगे बढ़ैके कोशिश करिऔ आओर दोसरो कऽ जे छै से खेलमे जोड़िऔ ओहिसँ ओहिसँ ई होइ छै कि दोसरो आदमीके मनोबल बढ़ैत छै खेलसँ आओर खेलनाइ कोइ खराब बात नहि छै खेलमे जे छै से हर आदमीके खेल खेलके भावना से खेलबाके चाही